و علیکم سلام ہاں جی پلمبر بول رہی ہوں آپ کے گھر کا نل خراب ہو گیا ہے آپ کہاں سے بول رہی ہیں او کھگریا سے پر ہوں تو میم ابھی تو ہم سائٹ پہ آ گئے ہیں کوشش کوشش کوشش کیسے ہو سکتی ہے ابھی تو ہم سائڈ پہ آ آ گئے ہیں تو ان ابھی تو نہیں جا پائیں گے اور بھی مطلب کال آئے ہوئے ہیں تو ان سب سے فارغ ہوں گے تبھی تو جا پائیں گے نا اب کے لیٹ ابھی سائڈ پہ ہیں پر ابھی تو ہم سائڈ پہ ہیں ایسا نہیں ہے نا دوسرے بھی مطلب لوگ ہمیں کال کر کے بلائے ہیں نا تو آپ سے پہلے بھی کال آئے ہیں تو ان کے پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر آپ کے پاس آئیں گے ہوں ہوں جی وہ میں سمجھ رہی ہوں جی میں سمجھ رہی ہوں پر ہمارے ساتھ بھی تو مجبوری ہے نا آپ تو سمجھ سکتی ہیں اچھا میں آپ کو کہہ سکتی ہوں پرسوں تک آ جاؤں تو چل سکتا ہے اگر اگر آپ کہیں تو ہمارے پاس ایک دو آدمی ہیں انہیں بھیج دوں تو چل سکتا ہے ٹھیک ہے میں ان سے بات کر کے میں آپ کو بتاتی ہوں السلام علیکم